ہاں ہیلو جی اگروال سویٹ سے بات کر رہے ہیں اچھا اصل میں مجھے مٹھائی لینا تھا اگلے ہفتے ہمارے لڑکے کی شادی ہے تو اس میں کیونکہ مجھے پچاس کلو مٹھائی چاہیے ہو جائے گا تیار اچھا کون کون سا مٹھائی ہے آپ کے پاس مجھے رسگلہ چاہیے دو ایک تو کالا جامن چاہیے اور وہ وائٹ والا جو رسگلہ ہوتا ہے وہ چاہیے پچاس پچاس کلو دونوں چاہیے جی ہوجائے گا نا کیا ریٹ لگائیں گے آپ جی پیسے کا تھوڑا سا کر لیجیے پھر ہم آپ کو آڈر دے دیں گے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں یہ سارا آپ ہی کے یہاں سے آ جائے گا قریب سو کلو چاہیے مجھ ے تو سوچ رہا ہوں کہ آپ ہی کی طرح یہاں سے ہو جائے ہوجائے گا بھائی مٹھائی لیکن اچھا چاہیے تازہ ہونی چاہیے کیونکہ مہمان وہ نہ ہو چاہے آپ پیسے دو روپئے زیادہ لے لیجیے گا لیکن مٹھائی اچھی ہونی چاہیے اور تازہ ہونا چاہیے مٹھائی ٹھیک ہے مل جائے گا نا ٹھیک ہے تو ہم کنفرم سمجھ لیں آپ کو ٹھیک ہے اوکے